शिक्षा ने सांस्कृतिक प्रथाओं को बहुत बहुत तरह से प्रभावित किया है जैसे आज कल के सभी सभी शिक्षा शिक्षित बच्चे हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं को नहीं मानते हैं वह सोचते हैं की हमें शिक्षा से जो ज्ञान मिला है वही सही है सांस्कृतिक प्रथाओं को नहीं मानते हैं क्योंकि यह सब ढकोसली है यह सब प्रथाएँ यह सब बेकार है जो आज शिक्षा में जो उन्हें ज्ञान मिला है वह उसी को मानते हैं शिक्षा से सोचते हैं कि यह सब बेकार है यह सांस्कृतिक प्रथाओं को मानना उनके लिए सब बेकार है वह इतने ज्ञानी हो गए हैं कि वह इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि शिक्षा शिक्षा ही सब कुछ होती है और दूसरी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं सस्क्र सांस्कृतिक चीज़ें जैसे हमारी पूजा पद्धति वगैरह ये सभी चीज़ों को मानना उन उन लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि आज समय बहुत बदल गया है शिक्षा बहुत आगे निकल चुकी है शिक्षा से उन लोगों में इतना ज्ञान आ गया है कि वह यह सांस्कृतिक प्रथाओं को भूल चुके हैं हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं को वह नहीं मानते हैं